कुछ मनोरन्जन गतिविधियों जैसे कि मैच देखना और भी कई खेल खेलना

और मनोरन्जन के लिए हम अपने खाली समय में कुछ गेम्स भी खेल लेते हैं कभी टी वी भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत मोबाइल भी चला लेते हैं कुछ गुनगुना लेते हैं तथा कहीं नृत्य देख लेते हैं या कर लेते हैं और रंगमंच में जैसे रामलीला का प्रदर्शन होता है तो वह भी देख लेते हैं और कुछ अच्छी बातों वाली प्रेरणादायक पुस्तकों को भी पढ़ लेते हैं ऐसा हमारा मानना है मनोरन्जन से हमारे विचार हैं ना खुलते हैं तथा हमें कुछ चीज़ देखने एवं सुनने एवं खेलने में हमारा उत्साह बढ़ता है ऐसा मेरा मानना है मनोरन्जन को एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा खुले विचारों का माना गया है जिससे हमारे हमारे दिमाग में सारे फ़ोर्स खुलते हैं और हम एक ख़ुशी का माहौल भी होता है मनोरन्जन को देखने एवं करने में मनोरन्जन से हमारे कई प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं जिससे हम एक अपने अन्दर एक ख़ुश टाइप का मतलब माहौल पाते हैं ऐसा हमारा मानना है मनोरन्जन से हम खाली समय में खाली समय में नृत्य कर लेते हैं या देख लेते हैं या सिखा देते मोबाइल में भी हम ऐसी कई प्रकार की गतिविधियाँ देखते हैं जिससे हमारा मनोरन्जन होता रहता है ऐसा मनोरन्जन में कई प्रकार की चीज़ें भी दिखती हैं जिससे हम प्रेरणा भी मिलती है एवं मज़ा भी आता है